वन और यात्रा विकल्प तक पहुंचने के लिए हमें परिवहन से कई सारी सेवाएं उपलब्ध हुई हैं जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम कार का इस्तेमाल करते हैं हमें अगर शहर से बाहर जाना है तो हम रेल से सफर करते हैं पहले के समय में हम पैदल जाया करते थे हमें पहुंचने में काफी समय लगता था इसीलिए हमारे अब परिवहन से समय की बचत हो गई है जिससे हम आसानी से पहुंच जाते हैं परिवहन से हमारे व्यापार और नेटवर्क में भी आसानी हुई है परिवहन से उन क्षेत्र में भी सुधार हुआ है परिवहन से हमारा माल इधर से उधर ढ़ोने में भी आसानी होती है परिवहन से हमारी खेती में संचार में भी काफ़ी सुधार हुआ है और हमें जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे काफ़ी चीज़ें में बदलाव हुआ है और हमारे पास हर घर घरों में साधन हुआ करते हैं जिससे हम आसानी से पहुंच जाते हैं